हरिओम हा मां ॻाल्हायां थी अछा मिली वेंदी मिली वेंदी हा बिल्कुलु परफैक्ट असां पूरो सेट तयार करे ॾींदा आहियूं त तव्हांजी वीह साड़ियूं आहिनि त घट में घट चार ॾींहं त लॻंदा ठीकु हा तव्हां पसंदि करे वञो कहिड़ी डिजाइन जी साड़ियूं खपनि त असां उन्हनि खे बैच जे हिसाब सां सभु शयूं तयार करे वठंदासीं हिकु साड़ी जो प्रॉक्सिमल तव्हांखे ॾाई टीह हज़ार जे आसपास पइजी वेंदो त उहो तव्हां क्वांटिटी घणे वठंदासीं जेतिरी गुंजाइश हूंदी ओतिरो करे सघंदासीं डिस्काउंट हा हा ठीक आहे फॉल बि ऐं पीको बि सॼो असां कंप्लीट करे ॾींदा आहियूं जी जी बाक़ी जीअं तव्हां डिजाइन चवंदव उहा असां ब्लाउज जो डिजाइन ठाहे करे तव्हांखे ठाहे ॾींदासीं हा अॼु क हा उन्हनि जे जेके डिजाइन वग़ैरह बि थींदा आहिनि न अॼुकल्ह इलाही क्वालिटी जा हलनि था पोइ हा हिकु जहिड़ो सभिनि जो वीह साड़ी हिकु ई जहिड़ो बसि कलर अलॻि अलॻि हूंदा बाक़ी सेम ठीकु आहे मां तव्हांखे वट्सप थी कयां तव्हां फोन नंबर बि मोकिलियां न त तव्हां अची वेंदो टाइम सां चेंज